हेलो जी गंगा ट्रैवल से बोल रहे हैं जी अच्छा अच्छा सर हमने ना सुबह एक कैब बुक करी थी आपके यहाँ से उज्जैन जाने के लिए तो उसमें सुबह अपन ने किराया भी तय कर लिया था कि भाई एक हज़ार रुपए में आप हमको उज्जैन दर्शन भी करा देंगे उज्जैन में सात आठ जगह आपको बताई थी महाकाल मंदिर गणेश मंदिर हर सिद्धि मंदिर चामुंडा माता मंदिर और इस्कॉन मंदिर और और भी जो संदीपनि आश्रम है मंगलनाथ है इन सबके लिए सुबह कैब बुक हुई थी और आपसे बात भी हुई थी लेकिन अब जो आपने ड्राइवर भेजा है वो हमसे ज्यादा पैसे मांग रहा है वो कह रहा मैं सब जगह नहीं ले जाऊँगा और ले जाऊँगा तो एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे अब आप बताइए हम एक्स्ट्रा पैसे उसे क्यों दे हमनें तो आपसे बात फाइनल कर ली थी हाँ तो आप उनको कहिए की हमको सब चीजें दिखा कर वापस हमें छोड़े क्योंकि हमारा पहले से अपने से तय हो गया था अब हम मतलब वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं कि वहाँ ले चलूँगा तो एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन ये तो गलत बात है हाँ तो आप उससे बात कीजिए और उसको बताइए ठीक है सर